दस दिन के अंदर मैंने कंडीशनर खरीदा था डव का वो बहुत अच्छा था और खुशबू भी उसकी बहुत सुंदर थी और जब मैंने उसको यूज़ किया मैंने बालों में अपने लगाया तो तब भी वो बहुत अच्छा था लेकिन फ़िर उसके बाद जब मैं सब यूज़ हो गया उसके बाद फ़िर बाद में बाल झड़ने लगे मेरे